अ मा खबर ओमफ्राय मानो फथगाव नों फना मानो हरदोंमोन आंनाव नङा नोङो नोंनो मा नांगौ मा मा फिथाइ आफेलालाय दङ बेसां नांगौ दुइ क्विनटेल बेसां बेसां आच्चा दुइ क्विनटेल ओमफ्राय मा नांगौ थाइजौबो दङ दे अ दे मोनलांगोन दे दामा आफेला देरस' थाखा खिजि थाइजौआ एगस' थाखा

नों माला लांफैयो फैबानो जाबाय फिथाइआ दंखायोआनो आंनाव नों अ गाबोनबा आं दाहाय खाहांसै एसे एसे खानानै लांफैबानो जाबाय गाबोन फैनानै औ दे औ जागोन दे नों फैबानो जाबाय आंगुरा दङ बेबो दे जागोन दामा आंगुरा ओरैनो आं एगस' देरस' सेजौ बाजिआव फानोमोन आं सेजौ बाजिआव दे औ औ ओमफ्राय माबा नांबावगौ नामा औ दे दे आं खाहांनोसै दाहायनिफ्रायनो औ औ दे जागोन दे दे औ दे ऐ आं एसे एनैखौलाय बारा हरखायो अ दे अ अ दे जाबाय होमबा लांफैबानो जाबाय नों अ